साढ़े लाके च बड़े फेमस इ'यां गै कालेज न बड़े बड़े कालेज न इक ऐ जम्मू परेड़ इक ऐ साम्बे कालेज ऐ इक साम्बे कालेज ऐ इक साम्बे कालेज ऐ ऐं इत्थै कुड़ियां मेरियां पढ़ी दियां मतलब ऐम्म ए ऐम्म ए कीती दी दोनें कुड़ियें मेरियें ते हून में ओह् कुड़ियां मतलब पढ़ी पुढ़ियै हून इक मतलब होम साइंस च मतलब प्रोफैसर लग्गी दी ऐ दूई मतलब दूई बी किश करै दी ऐ हैं ते की कि मतलब बड़े बड़े बड़े अच्छे कालेज साढ़े कुड़ियां पढ़ियै मेरियां लग्गी बी गेदियां हैं इक प्रोफैसर लग्गी दी दूई बी मतलब किश करै दी ऐ एह् बी स्कूल मतलब स्कूल बारे च करै दी ऐ ते